اردو زبان میں بہت سی قابل ترین فلمیں ہیں ادب میں فلمیں جیسے کہ ہیڑو بھی فلم ہے جس میں ہیڑو فلم ہے اور اس سے ہم لوگ کا بہت سے سیکھ ملی اور اردو زبان میں بہت سے کموڈی بھی ہے جیسے آج کل کے اسٹوڈنٹ ایک مضمون ہیں جو ہم لوگ بچپن میں پڑھے تھے تو اس میں یہ آتا ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کتابوں سے دور ہٹ کے سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو اس لیے ہم اردو زبان کی فلم آج بہت سے نوجوان ایسے ہے کہ اردو فلم کو دیکھنا پسند تک نہیں کرتے لیکن اردو فلم دیکھنا چاہیے ہم لوگ بھی بچپن میں تھے تو اردو فلم جانتے نہیں تھے تو ہم لوگ ابھی بڑے ہو کے اردو فلم دیکھ کے اور اس سے ایکسپیرینس کیے تو اردو فلم بہت ہی بہترین فلم ہے اس سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت سے مصائب کے بارے میں مسائل کے بارے میں یا کوئی بھی ہم اس میں سیکھنے کو مل ہی جاتا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل ہی جاتا اس لیے سبھی اب بچے کو چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اردو فلم دیکھے تاکہ اس سے آپ کو اردو پڑھنے میں بھی اچھا ہو جائے گا اور سمجھنے کا ایکسپیرینس اور پڑھنے میں بھی یہ بڑھیا سے ہو جائے گا اردو اور اردو بولنے بھی بڑھیا سے ہو جائے گا جو اردو پڑھنے یا لکھنے میں کمزور اس کا اردو فلم دیکھنے سے اردو مضبوط ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کہ آپ جیسے انگلس مووی دیکھتے ہیں تو انگلس جاننا پسند بھی تو ویسے اردو فلم دیکھیے گا تو آپ اردو کا ایکسپیرینس ہوگا اس کو بڑھیا سے ایکسپلور کریے گا تو ار اردو میں بہت سے بھی اور بہترین بہترین فلمیں بنی ہیں اور بہت سے بہترین بہترین قابل ترین فلمیں بنی ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو اردو فلم سے ملتا ہے تو سبھی نوجوانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اردو فلم ٹھیک ہے اور اردو فلم میں یہ بھی رہتا ہے کہ بہت سے صحیح صحیح چیز رہتی ہے کوئی غلط سی چیز نہیں رہتی ہے بہت سی اچھی اچھی باتیں رہتی اردو فلم تو اردو فلم دیکھنا چاہیے ہم لوگ کو